ऐसियां बहोत सारियां पेड़ दियां ना जड़ांऽ होंदियां न जेह्ड़ियां कम्म करदियां साढ़े इलाज़ आस्तै होर ऐसियां बहोत सारे पेड़ होंदे जेह्ड़े साढ़े डिसीज़ आस्तै जि'यां असें ई बमारियां लगदियां ना केईं स्हाब दियां बमारियां होंदियां उ'नें ई ठीक करने आस्तै एह् चीज़ां यूज़ होंदियां न अस जिस समें ग्लोबल वार्मिंग आस्तै बी एह् चीज़ बहोत जादै कॉपी कीती जंदी ऐ कि भई जि'त्थें बूह्टे निं होन जां जेह्ड़ा कार्बन डाइऑक्साइड अस अपने अंदर इन्हेल गंद होंदा जेह्ड़ा ऑक्सीजन अस एक्सहेल करने होने आं कार्बन डाइऑक्साइड ओह्दे कारण कि'न्नियां जादा इंफेक्शन्स साढ़े अंदर ऑब्जर्व होई जंदियां ते कि'न्नियां सारियां इंफेक्शन्स जेह्ड़ियां बूह्टें अंदर चली जंदियां होर बूह्टे जेह्ड़े न ओह् कार्बन डाइऑक्साइड लैंदे न ते असें ई ऑक्सीजन दिंदे न ते तुस दिक्खी सकदे कि जेह्ड़ा कार्बन डाइऑक्साइड ओह् पेड़ दे अंदर जाइयै बी उ'नें ई इस चीज़ दी खुराक लगदी ऐ ते इ'यां गै पेड़ केह् करदे असें ई रिटर्न करदे ते असें ई जेह्ड़ा ऑक्सीजन दिंदे साफ़ सुथरा दिंदे ताकी असें ई जेह्ड़ी बमारियां न साढ़ियां ओह् ठीक होई सकन ते अस दिक्खी सकने जेह्ड़ा पलूशन ऐ तुस दिक्खी सकदे कि सारी मतलब कि पूरे वर्ल्ड च इसलै कि'न्ना जादा पलूशन होई चुके दा जि'त्थें तगर अस दिक्खी सकदे एयर पलूशन नॉइज़ पलूशन वॉटर पलूशन अस कि'न्नी जादा एह् एह्दे इफेक्ट च आवा ने आं असें कि'न्ना जादा असर करा दा एह्दा अस दिक्खगे कि लोक असें ई कि'न्ना मतलब कि'न्नी जादा बमारियां फैला दियां कि'न्नियां जादा अस मतलब बीमार होआ दे असें ई इ'न्नियां एह् सारा तुस दिक्खने वायू पलूशन जेह्ड़ा ऐ ओह् असें ई गड्डियां दा धूआं निकलने च चिमनी जेह्ड़ियां फैक्टरियां न उं'दे असें ई कि'न्ना जादा इफेक्ट करदा असें ब्रीथिंग च प्रॉब्लम होआ दी सांस निं लैना होंदी ते ना असें गी खाना होंदा कुछ बी केईं ऐसियां बमारियां होई जंदियां लंग्स खराब होई जंदे किडनी खराब होई जंदी गंदा पानी पीने कन्नै ते इ'यां ना असें ई नॉइज़ पलूशन कन्नै साढ़े क'न्न बौले होई जंदे असें ई सुनना प्रॉब्लम होई जंदी सुनचदा निं ते दिक्खने हून अस एयर पलूशन च कि'न्नी जादा अ साइड इफेक्ट्स होंदे साढ़े पेट गी साढ़े खाने च डाइजेस्ट सिस्टम गी पूरा एह् खराब होई जंदा ते हून अस दिक्खगे कि भई बहोत सारे लोग ऐसे न जेह्ड़े अज्ज बी सफर करा दे लाइक कैंसर कैंसर कन्नै होर बी बहोत सारे ऐसे मरीज़ न जिं'दे आस्तै एयर पलूशन जेह्ड़ा ऐ एह् बहोत ही जादा इफेक्टिव ऐ उं'दे आस्तै इं'दे लोक ऐसे पलूशन ऐसे ऐसे डिसिज़ न कि लोक मरने दे तदाद उप्पर न ते अस दिक्खी सकने कि जि'यां कि कोरोना वायरस ऐ कोरोना वायरस जेह्ड़ा ओह् बी एह्दे कारण गै फैले दा ते एह् फैलने बजह् नै हून जेह्ड़ियां दवाइयां एहदियां बनी दियां ओह् बी असें गी पेड़ दे रिलेटेड पेड़ च गै बनी दियां ओह्दे रूट्स कन्नै ओह्दी स्टेम कन्नै बनी दियां ओह्दे भोंडै कन्नै बनी दियां जेह्दियां असें ई हेल्प करदियां असें ई बचने आस्तै